اسکول میں میرا سب سے پسندیدہ مضمون قرآن مجید تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے اسے سمجھتے اور اللّہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور اللّہ تعالیٰ نے جو قصّے بتائے ہیں ان قصّوں سے ہم نصیحت حاصل کرتے اور جن چیزوں سے روکا ان سے رکنے کی کوشش کرتے اور اس سے دلچسپی کی جس سے سب سے بڑی وجہ میری یہ تھی کہ اس میں اللّہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے گیے ہیں ہم ان احکام کو جان سکیں ہم سمجھ سکیں اللّہ تعالیٰ کیا باتیں بتائی ہیں اللّہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے یہ سب چیزیں ہم جانیں اور ہم اسلام پر پورے طریقے سے عمل کر سکیں قرآن کو اور ہم اسی وقت اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے پھر اسے سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں داخل کریں گے اسے ہم اپنا نمونۂ حیات بنائیں گے ہم اپنی نمونۂ زندگی بنائیں گے